میرے بچپن کی یادوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھا لمحہ ہے وہ اس وقت ہے کہ جب میں نے قرآن شریف پڑھا اور اس کو ختم کیا پھر اس کے بعد حفظ کی شروعات کی اور اس کی جو یاد ہیں وہ ساری زندگی ہم کو متأثر کرتی رہتی ہیں اور ہم کو کہنا چاہیے اسی سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی کتاب کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو یاد کرنے کی ہم کو توفیق دی اور اس سے بہت زیادہ عزت بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ اس سے تب اس سے فخر آدمی محسوس کرتا ہے اور اس سے مطلب آدمی کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا ہمیشہ یہ ہم کو یاد آتے رہتا ہے اور ہماری بچپن کی یادوں میں سب سے سنہری یاداشت ہے اور سب سے اچھا موقع ہے اور سب سے زیادہ ہم کو انسپائر کرنے والی چیز ہے